जों जर'खायै फुजानि समाव फालिनाय हारिमुखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि बर' सुबुं माहारिनि गेजेराव जेरै हमनानै ला खेराय फुजा माराय फुजा आरो बेफोरखौ जोङो गुबुन हारिनि अनगायै जों बेफोरखौ जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा फालिनाय जायो मानो होनबा जोंनि सुबुं माहारिया बेफोर फुजानि गेजेरजोंनो गावनि नेर्सोनखौबो दिन्थिफुंलांनो हायो बे खेराय फुजाखौ जोङो गोदो गोदायाव होयोमोन नाथाय दा जों बेफोरबायदि खेराय फुजाखौ दाना दाना होनाय जाला मानो होनना बुङोब्ला गोदोआव खेराय फुजानि लोगोसेनो जोंनि बर' माहारि सुबुं खेराय होनानै मोसानो फुजा फाथाल बावनानै होयोमोन ओगोलाव गोदोनि सुबुंफ्रा दाउ फारौ बायदिफोरखौ हाथारनानै आलादायै फुजा होनाय जायोमोन फारौफोरखौ हाथारनानै फाथालि बनानै बेसोरखौ फुजि फुजिनानै इसोरनाव बोर लायोमोन नाथाय दानिया बेफोरबायदि फुजिनाया जोंनाव एसे एसे खम जालांनो हमदों दाने दानि फुजिनायफोरा दा एसे आलादायै जालांनो हमदों मानो होन्नानै बुङोब्ला दा बेफोरबायदि फुजिनायखौ जोङो एसे जुदायै खालामनाय जादों मानो होनबा जों दा फुजा फुजाफ्रा जाबाय बाथौ फुजा महाबा बाथौ फुजानि लोगोसेनो गुबुन हारिफोरनि फुजाखौबो जों दाना जोंनि माहारिनि सुबुंफ्रा फालिनाय जादों बेफोरबायदि फुजाखौ जोंनि गेजेराव लानानै फैनाय जाया बेफोरखौ लोब्बा लाखिनानै लाखिनो गोनां जादों मानो होन्ना बुङोब्ला जोंनि गेजेराव फुजाया मोनसे हा माहारिनि मोनसे नेर्सोन दिन्थि गोदोआव बाथौ फुजा होयोमोन बाथौ फुजाखौ होनानै जोङो बाथौ फुजानि लोगोसेयैनो जोङो गावनि माहारिनि नेर्सोनखौबो दिन्थिलांनायनि महर मुस्रिखौ दिन्थिफुंनो हायो जोंनि बाथौ फुजाया मोनसे मोनसे हारिनि नेर्सोन दिन्थिनाय बेखायनो जोङो बाथौ फुजाखौ जोबोद मोनसे गावनि हारिनि मोनसे नेर्सोन बायदियै जोङो बेखौ आलादायै फुजिनाय जायो आरो खेराय होन्ना बुङोब्ला खेरायाथ' गोदो गोदाय फुजा बेफोर बायदि फुजाखौ गोदो गोदायाव होयोमोन नालाय दा बेफोर बायदि खेराय फुजाफोरखौ जोङो दायो एसे एसेयै माने सुबुं माहारिनि सिगाङाव दिन्थिफुंनायखौ जोङो दा नुनो मोनदों गोदोआव सुबुंफोरा खेरायफोरखौ गावनि बायदियै मोसानानै सुबुं माहारिनि गेजेराव गान्नाय जोमन्नाय माहारिनि गेजेरजोंनो जोडो बेफोरखौ मोसा मोसानो जोङो दिन्थिफुङोमोन नाथाय बेफोर दा गासैबो गोमालांनो हमजोब्बाय जों बेफोरबायदि फालिनायखौ जों दा एसे एसे खम खालामलांनो हमनायखौ जोङो दा गोदोना थानायखौ जोङो लाना फैफिनो हमदों जोंनि हारिमुवाव जोंनि हारिमुनि नेर्सोनखो लाखिनोब्ला बेफोर बायदि खेराय फुजाखौ जोङो दिखांफिन्नो नांगोन मानो होन्ना बुङोब्ला बेफोर जोंनि मोनसे आलादा फुजा बेफोर बायदि आलादा फुजाखौ जोङो सुबुं माहारिया गावनि नेर्सोनखौ दिन्थिनो थाखायनो लानानै फैदों आरो दा जोङो गावनि बेफोर फालिनायखौ फुजा फालिनायखौ जोङो मोनसे आलादा हिसाबै लाखिना दोन्दों दा बेफोरो आलादानि गेजेरजोंनो जोङो दा गावनि बाथौ फुजाखौ मोनसे नेर्सोन बायदियै दिन्थिफुंदों